हाँ नमस्कार के आनन्द जी अच्छा अच्छा की समाचार कॉलेजके यौ

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ जरूर अहाँ कहुँ तऽ बड़ा धर्मक बात पुछलहुँ हँ ई बात किएक नहि बतायब देखियौ गरीबनाथ मन्दिर मुजफ्फरपुरके बीच बजारमे अवस्थित छै आओर एक साथ मारवाड़ीके सङ्ग सङ्ग हिन्दू जतेक छथि हिन्दू सम्प्रदायके लोक ओ सभ आदमी गरीबनाथ मन्दिरके देवघर मन्दिरके रूपमे देखि रहल छथि आब कि आनन्द बाबू एकटा उदाहरण बतबै छी जे पहिने तऽ सुनै छलौहँ हमरा लोकनिके बाप दादा सुल्तानगञ्जसँ जल लऽ कऽ जाइ छला है देवघरमे सालगरह आब लोक सभ गरीबनाथ मन्दिरमे पहलेजा जाइ छथि कामर लऽ कऽ आओर पहलेजासँ जल निसार कऽ कऽ मेन रोडसँ पयरमे कङ्कड़ पत्थर गड़ि रहल अइ गरीबनाथ मन्दिर गरीबनाथ मन्दिरमे गरीब बाबाके दर्शन करब तै लेल पूरा एकदम जे छै से बुझू जे आस्थाके डुबकी लगा कऽ एकदम नियम निष्ठाके हिसाबसँ गरीबनाथ मन्दिर अबै छथि जलाभिषेक करै छथि जाहिठम आओर मनवाञ्छित फल जे कोनो इच्छासँ जाइ छथि जै कामनासँ जिनका भगवानके भोला बाबा गरीबनाथके दर्शन करबाके रहै छनि ओहि हिसाबसँ ओ लोकनि जाइ छथि या कहबी अइ जे कहाँदुन ओ मन्नत जे अछि से जकर जे छै से पूरा भऽ जाइ छै खास कऽ आओर ओइ मन्दिरसँ लगभग कनि दूरी अइ गाँवके तीस किलोमीटर चालीस किलोमीटरके आसपासके अथीमे अइ लेकिन हमसभ मुजफ्फरपुरमे रहै छी दिन राति गरीबनाथ मन्दिर आबा जाही रहैए तऽ एकर एकर विशेषताके सम्बन्धमे किछु जादे जानकारी अइ देखियौ ने जे ततेक सुन्दर भोला बाबाके ओहिठम दर्शन होइए जे की विलक्षणता यऽ स्थानके सौन्दर्यकरण नगर प्रशासनके तरफसँ भेलै साथ साथ मन्दिरके व्यवस्था प्रबन्धन जे अइ गरीबनाथ मन्दिरके ओकरा बड़ा सशक्त मजबूत किशोर कुणाल न्याय बोर्डके अध्यक्ष हाँ तऽ वएहे गरीबनाथ मन्दिर समितिके देखलखिन देख रेख बढ़िआँ जँकऽ जरूर जरूर बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद आओर जरूर जिज्ञासा राखब ठीक छै तऽ राखू